उदक गाळपाक आनी शूध्द करपाक आमी घराकडे कपड्याचो वापर करता फाड्याचो वापर करता बरो स्वच्छ कपडो घेवन तो नळाक गुटलावन दवरपाचो आनी तितूंल्यान जे फिल्टर पाणी फिल्टर जाता तें कलॅक्ट करपाचें दवरपाचें एका तॉपान बीन अशें दवरपाचें आनी तें नितळत दवरपाचें आनी एक दोन वरां उपरांत परत ते दुसऱ्या हेतूंतल्यान काडून घेवपाचें दुसऱ्या बऱ्या फायन कपड्यान आनी तें रातभर साठोवन परत तिसरे दिसा हे करपाचें अशें दोन तीन पावटी जर तूं अशें गाळ्ळे जाल्यार त्यो बरे पेकी गाळून बरें शूध्द उदक मेळपाक शकता आनी पावसाच्या दिसांनी मुखेल समस्या आसता तेन्ना पावसाच्या दिसांनी आमकां ह्या माध्यमांतल्यान बरें पेकी शुध्द पाणी मेळोंक शकता